साढ़े आखदे निं साढ़े देशै दी काफी ओह् ऐ साढ़ा देश मश्हूर ऐ डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग कल्चरें आस्तै कि इत्थें हर इक कल्चर दे लोक रौंह्दे उ'आं गै साढ़े जम्मू बिच केह् आखदे हर इक टाईप दे कल्चर दे लोक रौंह्दे पर जेह्के दौ मेन धर्म न ओह् काफी डामिनेटिंग न इत्थै इक हिंदू धर्म होई गेआ ते दूआ होई गेआ मुस्लिम धर्म ते जेह्की एह् दौ मेन न तां एह् काफी इत्थै डामिनेटिंग जो जेह्के दो धर्म न ते जेह्के एह् जेह्के डिफरेंट डिफरेंट जेह्के रिलीजन न इं'दे अपने अपने तेहार होंदे मतलब अपने अपने तेहार बनांदे जि'यां हिंदू हिंदू लोक बनांदे जि'यां लोह्ड़ी होई होली होई दिवाली होई नराते होई गे जन्माष्टमी हो गेई शिव रात्री होई गेई ते मुस्लिम मुस्लिम लोक मनांदे जि'यां मोहरर्म होई गेआ बकरीद होई ईदी होई रोजे होई गे तां इस तरीकै कन्नै एह् लोक एह् बनांदे ते इसदा स्टेट दा कल्चर दा सोसाइटी पर एह् एह् प डिपेंड एह् करदा कि जेह्कियां इं'दियां वैल्यू न मतलब इं'दियां वैल्यू साढ़ी वैल्यू मतलब अस किट्ठे रली मिलियै गै मनाने दी कोशिश करदे ते जिसलै बी कोई तेहार होंदा जि'यां मोहरर्म होई गेआ ते केह् करदे कि जेह्के आसे पासै दे साढ़े पड़ोसी हैन जि'यां कि साढ़े आसे पासै दूए धर्में दे बी हैन इक्क दूऐ दे आना जाना बट नॉर्मल गल्ल ऐ तेअगर साढ़े घर दिवाली ऐ ते असें बी उंदे घर मिठाई देनी ते उंदे बी अगर कोई ईद दा फंक्शन ते ओह् असें ई घर इनवाईट करदे ते असें ई अपने घर सददे कि तुस आएओ केह् आखदे रुट्टी खाने आस्तै दपैह्री आएओ ते इस तरीके कन्नै केह् आखदे लोक बनांदे अपने अपने घर रुट्टी बनानी ते भी दूऐ दे दूएं दे कुसै बी धर्म दा होऐ उसी इन्वाईट करदे कि तुस साढ़े उद्धर आएओ लंच उप्पर आएओ जां डिनर उप्पर आएओ ते इस तरीकै कन्नै इस तरीके कन्नै इन्फलुअंस जेह्का ऐ इत्थे दा कल्चर दा इस तरीकै कन्नै इन्फलुअंसड ऐ ओह् रिलि रिलिजन दी बजह कन्नै